नमस्ते बेटा नमस्ते अच्छे मेरे स्कूल में एडमिसन लेना है किसमें एडमिसन लेंगे अच्छा ट्वेल्थ में लेंगे अच्छा अच्छा ट्वेल्थ में हाई स्कूल कहाँ से पास किए अच्छा अच्छा मार्केट में अभी इंटर कालेज कठार अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है बेटा अच्छा बेटा एक बार मेरे कॉलेज में आ कर देखिए पढ़ाई कैसे हो रही क्या हो रहा कैसे सब चीज़ हो रहा एक बार देख लीजिए तब एडमिसन कराइए कि अभी करा लेंगे आप देख ओख हैं हाँ हाँ जैसे कि किसी किसी को देखो जैसे जिस हिसाब से बहुत लोग बच्चे हैं हमारे यहाँ पढ़ते हैं जैसे कि टिस्स के बारे उतना नहीं हमारे यहाँ है क्योंकि बहुत बच्चे ग़रीब हैं वैसे से पढ़ रहे हैं आप भी आना देख लीजिए क्या है इस समय ट्वेल्थ में हमारे यहाँ बच्चे होंगे एक सौ बीस उस होंगे हाँ है एक सौ बीस उस बच्चे हैं एडमिसन हो गया है तो अभी एडमिशन चालू हुआ करा ली हाँ हाँ कुछ बीस दिन में आ कर ट्रायल कर लीजिए हाँ एक दो दिन आ कर आप ट्रायल कर लीजिए हाँ हाँ ठीक है ठीक है आ कर देख लीजिए और क्या करना है कैसे कराना है आप आपको जो डॉकोमेंस लगेंगे ये सब ले कर आना आपका हो जाएगा नहीं नहीं फीस उस ज़्यादा नहीं लगता है मैम फिर उस के बारे में आप टेंसन मत लीजिए आप आइए आपको एडमिशन हो जाएगा ठीक है ठीक है और आपके बच्चे यार दोस्त होंगे उनको भी ले कर आइए करवा लीजिए एडमिसन कोई बात नहीं

हाँ आपके दोस् यार हों उन लोग को भी ले कर आना ना आपके साथ में एडमिसन हो जाएगा फीस भी कम लग जाएगा आपका सलाना पूरा जो रहेगा

ठीक है आइए आपका एडमिशन हो जाएगा ना ठीक है ठीक ठीक हाँ ठीक ठी